अस उधुमपुर च बड़ी सारी सब्जियां उगांदे गरमिये दिने च जियां होई निम्बू कद्दू भिंडी करेला खीरे होर बी बड़ी सारी सब्जियां उगांदे होर ठंडू च बी अस बड़ी सारी सब्जियां उगांदे दे अस अस पेड़ नेईं अस पेड़ इस कर लांदे क्युंकी असें पेड़ नेई कट्टने चाहीदे असें उनें शा असेंगी आक्सीजन थ्होंदा अगर अस असें अस पेड़ गै नि होगे आक्सीजन कुत्थुआं थ्होना असें साह् कुत्थुआ लैना एह्दे गल्ला असें पेड़ नेई कट्टने चाहीदे असें सारे सखाना चाहीदा असें पेड़ नेई कट्टने चाहीदे अस बड़ी सारी सब्जियां उगांदे अस उत्थें खेतरे च गरमियें दिने सारी उत्थें सब्जी उगांदे अस अस अस असें ट्रैक्टर दा यूज करदे खुमबे बाह्ने आस्तै होर बी बड़ी टेक्नोलाजी अस बड़ियां चीजां यूज करने खेतरे च बाह्ने आस्तै अस असें असें फोने वजहा ने असें बड़ा किश थ्होंदा अगर कूदे दुर्घटना होआ दी ओह् असें खबर पुज्जी दी इत्थें कोई दूर्घटना होए असेंगी खबर पुज्जी दी झट्ट गै असें अस कूदे बी फोने वजहा ने असें खबर पुज्जी दी फोने वजहा ने अस आपने रिश्तेदारे ने गल्ल करी सकदे उंदा हाल चाल पुच्छी सकदे होर ते होर ते गड्डी असें फ्ही साढ़े इत्थें बड़ियां सारियां चीजां न जेह्दे बदले बड़ी जल्दी कूदे बी पुज्जी सकदे असें पैह्ले इक दी लगदा हा पुज्जने हून अस इक दो घेंटे ने पुज्जी सकदे जित्थें बी जाना हो असें उधमपुर च आर टी सी बस्सा लग्गी आ जेह्दे च घट्ट कराया लगदा होर हर तरीके सुभिदा प्रापत होंदियां एह् बस्सां उधमपुर च हर जगहा जांदियां ते साढ़ा उधमपुर च जियां मानसर बिच बोट आ दियां न नोह्ड़े बिच अस मजे लेई सकदे होर किश लोग बोट उप्पर घर बनांदे सारे लोक मुंढ अपनी अपनियां गड्डियां जेह्दे वजहा ने बड़ा ज्यादा पोल्यूशन होंदा नोह्ड़े वजहा ने वातावरण गी फर्क पोंदा नोह्ड़े वजहा ने मौसम बदल दा रोंह्दा जा फ्ही गरमी होई गरमी ठंड होई इ'यै गै मौसम बदलदा रैह्नदा जेह्के आटो होंदे ओह् ते उधमपुर पजोंदे निं ऐ नोह्ड़ी सुभिदा असें प्रापत गै निं होंदी ऐ इत्थें बी आटो होने चाहीदे अस मंदिर पैदल जन्दे साढ़े मंदिर पहाड़े च होंदे इस गल्ला उत्थें गड्डियां नेईं जाई सकदे उस मंदिर च पैदल जन्दे अस साढ़े उधुमपुर च बड़ियां सारियां गड्डियां जेह्दे च अस कूदे बी जल्दी पुज्जी सकदे साढ़े बड़े सारे जेह्के त्योहार न होई ऐ जियां दिवाली बसाखी लोह्ड़ी होली होर बड़े सारे त्योहार जेह्के मशहूर न जैह्की दीवाली इस इत्त गल्ला बनांदे की भगवान श्री राम हे जेह्के अपने अपना अपना चौदा वर्श दा ओह् चौदा वर्श दा बनवास जेह्का पूरा करियै आये ते अयोध्या बासी उंदे आने उप्पर उंदा दिये जलाए हे अस इत गल्ला दीये जलांदे होर दो दिन दो दिन पैह्ले दीवाली शा दो दिन पैह्ले धनतेरस उप्पर अस बरतन खरीद दे अस अस आपने घर गै मंदर मंदर होर घर फुल्ले कन्नै सजांदे बच्चे इन्ने बड़े ज्यादे खुश लब्भदे अस इस दिन मिठाई इ'यां मिठाईया खांदे मिट्ठे चौल खीर रसगुल्ले होर बड़ा किश बनादे अस बच्चे इ'यां बड़े पटाखे चलांदे खुश लब्भदे पर अस पटाखे नेई चलाना चाहीदे ओह्दे वजहा ने बड़ा गै प्रदूशण होंदा परदूशणे वजहा ने बड़ा ज्यादे वातावरन दी फर्क पोंदा हुंदा नहाड़े वजहा ने मौसम बदलदा रोंह्न्दा गरमी होई फ्ही ठंड फ्ही गरमी फ्ही ठंड ठंड होई लोग आपने रिश्तेदार पड़ोसिये मिठाई दिंदे होर उनें दीवाली दी शुभकामना दिंदे होर पटाखे उपजोग असें नेईं करना चहीदा असें एह् सारे सिखाना चाहीदा की पटाखा उपजोग असें नेईं करना चाहीदा साढ़े कोल बड़ियां सारियां खाने आहलियां चीजां न जेह्कियां बड़ियां ज्यादा मशहूर न कलाड़ी राजमा चौल कलाड़ी अस बनांदे पैह्ले असें कच्चा दूध लोड़दा नोह्ड़े उस्सी कोसा करना नोह्ड़े बिच मट्ठा पाना फ्ही जेह्का उप्पर उस्सी किट्ठा करी लैना विदेश आह्ले लोग एह् चीजां खान आंदे उनें एह् चीजां बड़ियां शैल लग्गदियां जेह्के परमुख ते मशहूर धयार होए जियां दीवाली लोह्ड़ी बसाखी इंदे च कुड़िये सल्वार सूट लाना पसंद करदियां हून बी होर बी अस लक्ष्मी माता दी पूजा करदे दीवाली उप्पर होर अस लक्ष्मी माता दी पूजा करदे होर बी बड़ियां सारियां चीजां करदे जेह्के बी जेह्ड़े बी अमीर लोक होंदे उनें गरीबा गी खाना देना चाहीदा ऐ जेह्का उंदा करीना खाना होंदा ओह् गरीबां गी दो दिना खाना ओह्दा इत्त गल्ले अमीरा उनें खाना देना चाहीदा जेह्के बी साढे पंखी होई ऐ हर पंखे होई ऐ उनें नोह्ड़े वजहा ने असें ठंड इन गरमी नेईं लगदी ऐ अस जेह्के बी होई ऐ ए सी उसी होई ऐ नोह्ड़ी वजहा ने ठंड नेईं लगदी अस अस वाशिंग मशीन होई नोह्ड़े च अस कपड़े धोंदे पैह्ले पैह्ले अस चुल्ली उप्पर रुट्टी बनादे अज्जकल गैसा आई दिया नोहड़े च अस रुट्टी बनादे होर बड़े ज्यादे चीजां आई दियां जियां विज्ञान होई आ जियां नोह्ड़े उप्पर बड़ी सारियां चीजां होआ दियां फोन बी नोह्ड़ा आस्तै इस दे राहे अस गल्ल करी सकदे लेकिन जे बी होए जेह्की बी विज्ञान नोह्ड़े बदले अस इंसान इक तू दूआ इंसान दा दुश्मन बनी दा अज्जकल अज्जकल कोई मरा दा होग नोह्ड़े उप्पर फोटो खिचने लग्गी दे वीडियो चढ़ने लग्गी दे अज्जकल बी कोई कुसै मद्द नि करदा ऐ इत्ते गल्ला सारे दी मद्द करनी चाहिदी आसें जेह्के विज्ञान ऐ नोह्ड़े च जरूरी कम्म आस्तै गै उपजोग करना चाहीदा अस इ'यां बेफाल्तू दा उपजोग नि करना चाहीदा जेह्के बच्चे होंदे छड़ा फोन दिक्खदे नोहड़े वजहा ने उंदी अक्खां खराब होंदी उनें फोन नेईं देना चाहीदा ओह्दे शा उनें बाह्र खेलना चाहीदा उंदे कन्नै उंदा शरीर बी स्वस्थ फुस्त रौह्ंदा उनें बच्चे गी अस समझाना की असें होर बाह्र खेलना उंदे ने नोह्ड़े वजहा ने उनें स्वस्थ फुस्त रौह्ना इत्ते गल्ली अस अस पेड़ इत्त गल्ली निं कटदे की अस साह् नि आंदा ऐ अस साह् असें ने सारे समझाना चाहीदा की असेंगी पेड़ नेईं कटने चाहीदे निं तां आक्सीजन कुत्थुआ लैना असें इत्ता गल्ली पेड़ असें लाना चाहिदा हर दिन असें इक इक पेड़ लाना चाहीदा जरूरी निं कि हर रोज लाओ बट हफ्ते बाद पंज छे पेड़ जरूर लाओ असें जरूर लाने चाहीदे असें सारे सिखाना चाहीदा असें बी बड़ी टेक्नो जेह्के बी विज्ञान ऐ नोह्ड़े वजहा ने असेंगी बड़ा किश थ्होआ दा असें